हय हांवें ड्रॉ केल्ले आसा जिवितकार पूण ते सगलें इतलें आसान आसना कारण तांकां खूब वेळ जाय आनी एक्सपिरियन्स जाय कारण तेंच्या वयर तुमी कशा कशें काडपाक शकना कारण तें जिवीत आसता आनी तांकां वेळ जाय आनी ओब्जवेशन जाय कारण जितलो वेळ तुमी ते काटा तेितू म्हणल्यार ते मूव सुद्द जावपाक शकता ताका लागून लायव फिगर्स हार्ड आसता